ہاں یہ ہمارے مذہب میں جو ہے اس سے ریلیٹڈ یہ قرآن ہے حدیث ہے یہ سب موجود ہیں اس میں جو ہیں سب دین کی باتیں اسلامک سب بتائی گئی ہیں شرح میں کہ اللّہ تعالیٰ نے کیا احکامات بتا کے بھیجا ہے انسان کو دنیا میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور کس بات کی اجازت دی ہے کرنے کی کس بات کی نہیں دی ہے یہ ساری باتیں بتائی ہیں اور یہ سارے واقعات ہیں حدیثوں میں حضور پاک صلی اللّہ علیہ و سلم نے کیا کہا ہے کیسے کون سے کام کرنے کے لیے کہا ہے اور کس طرح سے کرنے کو بتایا ہے اور صحابہ کرام کے واقعات ہیں صحابہ کرام نے کس طرح سے پیروی کی ہے اور اپنے آپ کو اللّہ کے اور اللّہ کے رسول کے قریب کر لیا یہ سب بتایا گیا ہے ساری مقدّس کتابوں میں یہ حدیثوں میں اور قرآن میں ان سب باتوں کی نشانیاں دی گئی ہیں آخرت کیسے سنواریں اور کیسے دنیا میں زندگی گزاریں اور آخرت کو کیسے سنواریں اپنی اللّہ کے گھر جائیں تو کیا لے کے جائیں اپنے ساتھ